ہمارے محلے میں شعبۂ طب سے وابستہ جو عملہ ہوتا ہے اسٹاف ہوتا ہے ان کو جو مسائل درپیش ہیں وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ دواؤں کا فقدان ہوتا ہے وہاں پر جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے بالکل بنیادی سہولیات فراہم نہیں ہوتی ہے یہاں پر جو ہے دوائیات کی کمی ہوتی ہیں وہاں پر انجیکشن موجود نہیں ہوتے ہیں وہاں پر آکسیجن سلنڈر نہیں ہوتے ہیں چونکہ اکثر چونکہ جو حکومت کے زیر انتظام جو طبی ادارہ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی ہوتی ہے لاپرواہی مطلب یہ اس کو تساہلی اور جو ہے سے سو ایک بالکل نظر انداز کر کے کرتے ہوئے جو خدمات دی جاتی ہیں اس کے وجہ سے ڈاکٹرس اور نرسیز کو کافی دشواریاں پیش آتی ہیں انہیں بہت سارے چیلنجیز ہوتے ہیں وہاں پر اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جاری جو سرمایہ ہوتا ہے وہ جو ہے نا بر وقت جو ہے موصول نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کی جو ہے علاج کے دوران معالج کو جو ام پریشانی جھیلنا پڑتا ہے اس سے جو ہے اور نہ صرف ڈاکٹر معالج بلکہ نرسوں کو بھی وہاں پر ڈریسنگ وغیرہ کے لیے جو ہے کسی بینڈیجیز کی کمی ہے یا پھر جو ہے بیٹاڈین وغیرہ موجود نہیں ہے یا پھر ہے بھی تو صحیح طریقے سے ٹرائل کرنے کے لیے سہولت فراہم نہیں ہے تو یہ ایسے چیزوں کو جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اسپتالوں میں جو ہے ا انہیں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں جس کے وجہ سے مریض بھی جو مرض کو کی شکایت لے کر آتے ہیں انہیں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے کہیں نہ کہیں نظر اندا کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرا اسپتال پرائیویٹ ہاسپٹل کارپوریٹ ہاسپٹل کو جانے کو ترجیح دیتے ہیں